छओ हजार छओ साढ़े छओ

अहाँ कसाय देम अहाँके बढ़िआँ कतऽ पता करलियै रहै अच्छा रेंजरे रेंजर साइकिलके पता करलियै यऽ लेबै दोसर लए लिअ चढ़ै बला होइ छै ने लोडो करि सकै छियै दोसर पऽ रेंजर पऽ लोडो नहि होइ छै बोरो चक्की सब लोड करि लेबै दोसर साइकिल पऽ रेंजर पऽ लोड थोड़े हाएत दो हर चीज रेंजरके दाम ओनाहो बेसी छै ओ अच्छा

बच्चा सबके रेंजरे से आबू आबू ने रखबै थोड़े लगाके अहाँके दए देब

कसमे खा लेलियै हँ जेना लगै छै कसमे खयने छियै पाँचे हजार मे लेबै अच्छा पचपन सए छओ हजार कहै छै पाँच हजार मे दै छै ओ अच्छा चलु ठीक छै आबु दए देबै की करबै अहाँके दए देबै बुझबै एगो साइकिलमे नहिए बचलै हँ हूँ

ठीक छै आबु